सरकारी योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली स्वास्थय सेवाएँ अच्छी हैं सरकारी स्वास्थय केंद्र में अच्छे दवाई मिलते हैं अच्छे इंजेक्सन सब कुछ मिलते है लेकिन उतना केयर नहीं किया जाता है जितना प्राइभेट में केयर किया जाता है सरकारी अस्पताल में यही हैं कि हम लोग मुफ़्त में दवा पाते हैं और सभी गरीब और जितना लोग है सभी उसमें जाते हैं सही समय पर दवाईयाँ लेते हैं प्राइभेट में दवाई दवाईयाँ बहुत महंगी मिलती हैं और अच्छी केयर अच्छा केयर किया जाता है और पेसेंट भी अच्छा रहते हैं सरकारी अस्पताल में भी अच्छा पेसेंट रहते हैं अच्छा दवाइयाँ मिलती हैं लेकिन उतना केयर नहीं किया जाता है जितना प्राइभेट में केयर किया जाता है